आसामाव बुंनो थाङोब्ला आबहावायारि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोबां फालांगि फालांगि दं आरो ना जेरै सरलफारा सरलफारायाव जेन'बा बेयाव गोबां मानसिफ्रा थाङो आरो ना बे आबहावायारि मिथिंगायारि मिथिंगाजों दाजानाय ओमफ्राय बेफोरखौ जों लेथ्रा लेथ्रिनिफ्राय फोसाबनानै जों फालांगि खालामो बिजिनेस लाइनआव फोजौखाङो आरो ना बेफोरजों जोंहा मुलाम्फा मोनो समाजारि बिथिङाव जौगानाया लाबोयो आरो स्रां लेथ्रा लेथ्रिनिफ्राय जों सुस्राङो आरो ना आरो दङ जोंहा ओरैजाय उम उम नाकाटि दं नाकाटि नाकाटिया जाहैबाय आबहावायारि बेयाव जों गाखोहैनानै हाब गाखोहैनानै हाय जों जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो जों फालांगिबो खालामनो हायो गाखोहैनायनिफ्राय साखोन सिखोन खालामनानै सुस्रां खालामनानै ओमफ्राय जों जेनोबा ना मानसिफ्रा गाखोगोन जों बिसिनिफ्राय टेक्स लानो हायो आरो ना गाखोहैनायनि आरो जों बिदिनो गोबां मोजां मोजां खामानि मावलाङो आरो ना बिजिनेस लाइनआव बिजिनेस पार्थआव बिदिनो जों आबहावायारि जेंनाखौ सुस्राङो ओमफ्राय ओमफ्राय जोंना आरो गोबां दंबावो आरो ना बिदिनो आबहावायारि जेंना सुस्रांनो थाखाय माय उम थांनो थाखाय मिथिंगायारि ओमफ्राय हाय